अह अह

बया नङा दिख' हो बया नङा दिखुन आंलाय मोजांखौनो हरदोंलाय थगायाखै आं एक नम्बर बुस्थुखौनो नोंनो हरदों

नङा मोजांखौनो हरदोंमोन दिखु आं मानो बया जाखो नोंसो बासिना लांदोना नोंसो बासिना लांदों नङाबाबो अह नों नों लांनायखाय आं हरबाय आरो बया नङा दिखु बुस्थुयालाय आं हरनायालाय एह आङो लाफिननो हानाय नङा दे इदि माबा बिफदबाबो आं गियाहाय लिगे लिगेलावसो आङो माबादोंना फानदोंना इदि आङो बया बुस्थु फानाखैना अह

अह अह बया नङा दिखु आं हरनायालाय बया नङा आं लाफिननो हानाय नङा दे लाखिफिननो हानाय नङा आङो फैया हरनो हरनो हाफिननाय नङा आङो इदि माबा खालामनायखो नों लानांगोन आरो बया बाबो मोजां बाबो थारमानि लांबाबो आं लाखिनो लाखिनो हानाय नङा दे लाबोफिनबाबो आङो

आं लाखिफिननो हानाय नङा दे हर ला लाबोबाबो आंथ' नोंनो बया बुस्थु हराखैना मोजांखोनो हरदों नोंनाव मा बया जाहैखो अह माबोरै बया जाहैखो आं मोजांखौनो हरदों नोंनो बेफारखो खथ' मानसिया बिदि बेफारखौनो लांदों ओमफ्राय नोंनि थाखाय मा बया जाखो एह दे आंबो गियाहाय गिग्रा मानसि नङा गिग्रा मानसि नङा आंबो दे दे दे दे थखन लाना होगोन नामा दानबायना आयं ओं जायाखै ना आरो खनसे दंबावो दंबावो आंना